हैलो मोबाइल ऐप मां ॼाणे सघां थो त मुंहिंजे वॉलेट में बेलेंस घणो आहे छोजो मूंखे हीअंर हिकिड़ी ऑनलाइन ख़रीदारी करिणी आहे पर मां उन ते ख़रीदारी करण जे लाइ जीअं विझां थो त मुंहिंजो बेलेंस जो कुझु ॾेखारे नथो महिरबानी करे मूंखे हेठि नम्बर ॾिनल ते ॿुधाईंदा त बेलेंस घणो आहे नम्बर आहे अठानवे पंजुवीह पंजुवीह पंजुवीह चोवीह